دہلی میں تعلیم كے شعبے میں كام كرنے كے اہم موقعات میں شہر كی بڑی تعلیمی ادراے جیسے كہ جوامع جوامع لال نہرو دہلی یونیورسٹی اور ایم جے ایس یونیورسٹی شامل ہیں ان كے علاوہ تعلیمی پالیسیوں كی تبدیلیاں تعلیمی فنڈنگ اور تعلیمی ترقی كے منصوبے بھی اہم موقعات ہیں اس كے ساتھ ساتھ دہلی میں تعلمیی كام كرنے كے چیلنجز میں بھی بڑھتی آبادی تعلیمی فراہمی كی كمی بچوں كی تعلیمی دست دسترسی كے مسئلے اور تعلیمی ںظام میں ناقص بنیادی چیزوں كو بہتر بنانے كا سامنا شامل ہے اور دہلی میں تعلیم حاصل كرنے كے بہت سارے چیلنجز ہیں اور یہاں پہ كام بہت آسانی سے نہیں ملتی كیوںكہ دہلی میں مختلف كئی یونیورسٹیز ہیں جیسے دہلی كی ایک مشہور یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے اور یہاں پہ كام پانے كے لیے ایک انسان كو پی ایچ ڈی كی ڈگری حاصل كرنی ہوتی ہے